हमको अजमेर जाना बहुत पसंद है वहाँ पर जाते हैं तो हमको इतना अच्छा लगता है सूकून मिलता है आ जाते हैं घर पर तो अच्छा नहीं लगता है मन करता है ख़्वाजा साहब हमको फिर कब बुलाएंगे किसी का साथ मिले तो हम अजमेर शरीफ़ हीं जाए बार बार जाते हैं वहाँ पर जाने से यह फायदा है वहाँ बैठकर दुआ करते हैं दुआ हाजी बाबा पूरा करते हैं हर चीज़ वहाँ पर अच्छी लगती है सूकून मिलता है वहाँ पर नमाज़ अदा करते हैं टाइम टाइम से जाते हैं मन्नत माँगते हैं धागा बाँधते हैं दरवाज़ा खुलता है उसके अंदर जाते हैं बहुत अच्छा लगता है अजमेर शरीफ हमको बहुत पसंद है उसमें ये फायदा है कि आपकी जितनी मन्नतें होंगी वे पूरी हो जाएंगी उसको अच्छा लगता है अच्छा लगता है उसमें जाने के लिए हमको हमको रमज़ान बहुत पसंद है

जब अज़ान होती है तो हम लोग रोज़ा खोलते हैं रोज़ इफ्तार के टाइम बहुत अच्छे अच्छे सामान बनाते हैं हम लोग इससे पूरा परिवार बैठकर रोज़ा खोलते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है रमज़ान फिर उसके बाद ईद आ जाती है जिसमें हम सेवइयाँ बनाते हैं बहुत से खाने पीने के सामान बनाते हैं सबको बुलाते हैं अपने घर पर सेवइयाँ पीने के लिए बहुत ख़ुशी मिलती है बच्चे नए कपड़े पहनते हैं नमाज़ पढ़ने जानते हैं वहाँ पर जाते हुए नमाज़ पढ़ने जाते हैं फिर सब लोग आते हैं एक दूसरे से गले मिलते हैं सलाम करते हैं फिर औरतें लोग एक दूसरे के घर जातीं हैं गले मिलतीं हैं सेवइयाँ पीतीं हैं बच्चों को त्यौहारी देती हैं बहुत अच्छा लगता है हम लोग को ईद इतनी पसंद है अब तो ईद चली गई रमज़ान हर साल आएगा रमज़ान बहुत बरकत होती है उसमें अब ईद के बाद बकरीद आएगी उसमें भी अच्छे से हम लोग बकरीद मनाएंगे जिसमें जा वह आएंगे खस्सी उस्सी कटेगा और बहुत ख़ुशी मिलेगी उससे भी बहुत तैयारी होई अब रमज़ान ईद चली गई हम लोग बकरा ईद कि तैयारी करेंगे जाएंगे दूर दूर से खस्सी खोजेंगे अच्छा जिसको पसंद आएगा वह ले आएगा और घर में रखेंगे फिर उसको क़ुरबानी करवाएंगे उससे अच्छा होता है हर चीज़ अच्छी होती है सबके वहाँ बटवाएंगे जिसके यहाँ क़ुर्बानी नहीं हुई उसको ज़्यादा देंगे ताकि उसको एसास ना हो कि हमारे के यहाँ नहीं हुआ है वह भी ख़ुश हो जाए और ऐसे करके सारे त्यौहार बहुत अच्छे अच्छे आएंगे फिर उसके बाद मुहर्रम आएगा उसमें भी अच्छे से हम लोग मनाते हैं ताज़िया बैठाते हैं और ताज़िया दफन करते हैं हर त्यौहार अच्छा आता है धीरे धीरे हर त्यौहार बीतता जाएगा हम लोग त्यौहार मनाते हैं कि आता रहे अच्छा लगता है सब लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है जो लोग बाहर हैं उनको भी बुलाते हैं बच्चों को कि आकर ईद करें बकरा ईद करें मुहर्रम करें सब त्यौहार करें सबको पसंद आए सब परिवार मिलकर करते हैं तो और अच्छा लगता है